हेलो जी सर जी जी क्या है सर जो आप मैथिली भाषा सीखने की इच्छुक है चाह रहे हैं जी जी जी सर इ इससे पहले अ आप मैथिली भाषा में इच्छुक थे या कुछ अनुभव है या पहली बार आप जी जी जी जी वो मैथिली हमारे जी ठीक है तो सर मैथिली भाषा तो हमारा सांस्कृतिक भाषा मैथिली मिथिलांचल की भा भाषा बहुत अच्छा है और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है हमारे गाँव के लोग भी मैथिली अधिकांश बोलते हैं और हमारे दरभंगा जिला से लेकर और मधुबनी जिला समस्ती मधुबनी जिला गया जिला समस्तीपुर सीतामढ़ी सभी जगह मैथिली का ही भाषा का बोलचाल चाल चलन सब कुछ बोले जाते हैं सर वो मैथिली भाषा सुनने में भी अच्छा लगता है सर और दूसरे को भी बताता हूँ अपना मैथिली के बारे में तो उसको भी बहुत मैथिली भाषा पसंद आती है सर

जी जी जी जी जी जी सर तो बोल बोलिए सर जी हम सुनते हैं आपको शुद्ध शुद्ध बोलना मैथिली आता है या नहीं आता है तो आप हमें कुछ दो लैंग्वेज बोल के आप बता दीजिए तो कैसे आप बोलते हैं जी जी जी तो सर आप तो